मैं अपने बचपन में अधिकतर गोली कंचा जो होता है हम लोग वो खेलते थे और गुल्ली डंडा खेलते थे हमारे यहाँ पर गोली जो है उसमें चार लोग खेलते थे और एक बीच में एक गड्ढा बना देते थे उस गड्ढे में हम लोग जो पहले उस गड्ढे को भरता था अपनी गोली गड्ढे से तो वो विजेता होता था और फिर सब एक दूसरे की गोलियों को मारते थे जिसकी ज़्यादा टच लगती थी वो व्यक्ति जीतता था और जो हार जाता था वो ऐसा कोहनी से उस गोली को ढकेलते ढकेलते एक उस गड्ढे तक ले जाता था हाँ और जब वो गड्ढे में ले जा लेता था तो उसको राजा बोलते थे और जो ढोपसता था उसको ढोपसने वाला रानी बोलते थे हम इस टाइप के खेल अधिकतर खेला करते थे जैसे गिल्ली डंडा खेलते थे उसमें एक छोटी लकड़ी होती थी और दोनों तरफ़ उसकी नोक होती थी ताकि उसके ऊपर अगर हम डंडा मारें तो वो उछले और उसको हम दूर तक भगाते थे और फिर उस डंडे से हम गिनते थे हम वहाँ से माँगते थे कि हमें दस डंडे चाहिए अब गिनते गिनते ले जाते थे और कभी अगर वो कट गया जो मेन पाल होती थी वहाँ तक ले जाते थे क्रॉस लाइन तक अगर वहाँ तक वो दस लाइन नहीं पहुँचा और कट गया तो हम हमारी जो चांस होती थी वो कैंसिल हो जाती थी फिर दूसरा व्यक्ति खेलता था और एक लकड़ी से हम लोग खेल खेलते थे सुर्काडी वाला जिसमें हम लोग लकड़ी घुसाते थे और फिर उसको दूर तक ले जाते थे और फिर हम उस कंचे के नक्खे के माध्यम से उसको गिरा देते थे इस टाइप का हम खेल खेलते थे और एक खेल हम कबड्डी भी खेलते थे जो सामूहिक खेल होता था इसमें सात सात खिलाड़ी दोनों तरफ होते थे बीच में एक क्रॉस लाइन होती थी और उसके बाद लास्ट में भी एक लाइन होती थी आउट होने के लिए और उसके बीच में भी एक क्रॉस लाइन होती थी उसको टच करना बहुत ही जरूरी होता था जो भी कबड्डी लेकर पार्टिसिपेट जाता था अगर वो उस लाइन को टच नहीं करता या बीच में उसकी साँसें रुक जाती थीं तो वो उस खेल से आउट माना जाता था इस टाइप के खेल हमने अपने बचपन में बहुत खेले